ऐं मेरे स्हाबें कन्नै तुसें गी सारे गै अच्छे लगदे होने सारे बनांदे अस हिन्दु लोग सारे गै बनांदे ते हून तुसें मिगी दस्सना के तुस कि'यां कि'यां बनांदे ओह् होर तुस

सारे पैह्लै मैं स्टार्ट करगा धेयारें दी गल्ल जियां चले दा धेयार अस बनाने आं जिन्ने बी धेयार होंदे स्हाड़ै डुग्गर देश च सारे धेयारें गी अस बनाए जन्ने आं होर सारें पैह्लैं मैं गल्ल करगा लोह्ड़ी दी जियां स्हाड़ा लोहड़ी दा धेयार आई गेआ जियां धेयार आंदा सारा टब्बर किट्ठा हुन्दा घर च आईं जंदा ते अस धाम शाम बनाने खीर बनाते बनाई खमीरे बनाने राजमां बनाने आलू पनीर बनाने होर जिन्नियां बी सब्जियां बनानियां

इक दुए ई इक दुए ई रंग लाना इक दुए गी रंग लाना होर र होली खेढनी रंग लाने इक दुए दे रंग लाना ओह् पानी सुट्टना ओह्दे उप्पर पिचकारी मारनी इसी अस होली आखने होर जियां गल्ल करचै अस दिवाली दी तां दिवाली आह्ले दिन माता लक्छमी दी पूजा करनी होर घर च मोमबतियां जगानियां फेर पटाके करने एह् पटाके दिवाली धेयार अस बनाए बनांने जिन्ने बी धेयार बनांने उ'यै मैं तुसें गी सनाई ओड़े पिच्छै लोह्ड़ी आई दिवाली आई होली आई बसाखी आई बसाखी च

सारे गै अस धूम धाम कन्नै मनांने